मा खबर ए मा सोंनो बेलाय जालायबाय

दख'ना बिजिनेस मावथाव थावथ' दख'ना बिजिनेसबो खालामनो हागोन बा पारलार बिजिनेस खालामनो हागोन बा मैगंबो बिजिनेस खालामनो हागोन आरो बेबादि

जों क'क्राझाराव बिजिनेश खालामनाया मो माबा खालामदों दख'नाखौ साबसिन बिजिनेस खालामो आरो बा पारलारखौबो नों बबेखौ मोजां मोनो बेखौनो बिजिनेस आ दख'नाखौनौ खालामनो हागोन आरो क'क्राझाराव दा बिजिनेस खालामनाया बिदिनो दख'ना खौ बांसिन बिजिनेस खालामो आरो मानसिफ्रा दख'नाखौ बांसिन बिजिने खालामो मैगंखौबो बांसिन बिजिनेस खालामो दा मैगं नों माखौ बिजिनेस माखौ मोजां मोनो आरो नों बेखौ आरो नों बबेखौ खालामो खालामदो ओमफ्राय जाबाय ना मा क'क्राझार बरथ'मान माबानायाथ' मा होनो दख'नाया साबसिन जायो दख'नाखौ खालामदो दख'ना बिजिनेसआ साबसिन जायो औ औ औ बेखौनो खालामफैदो बेखौनो खालामबानो जाबाय दख ना बिजिनेस नालाय बेखौनो खालामदो मेरला गैया गैनायालाय बिदिनो गाव गावबागाव बिजिनेस खालामनाय बेवहायलाय गाव गावबागावसोना बिजिनेस खालामनायालाय गाव गावबागावनि नाम नङा होम्बाबो गाव गावबागाव माबा बिजिनेस खालामनायनि सायावसो जायोना जेनेबा गाव गावनि सायाव गावबागावनि सायावसो बिजिनेस खालामनायालाय जासिगोनदां दोननोसै

दे